हम लोग को मिथिलावासी में हम लोग को जैसे पेंट होता है बहुत लोग को बहुत पसंद पड़ता है बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को भी ठीक लगता है और बहुत तरह से हम लोग को मिथलावासी में बहुत जैसे कप होता है हम लोग के पोर्म में भी बहुत तरह के व्यवहार भी अच्छा लगता है देखने में बहुत तरह के जैसे कपरा होता है हम लोग को पोर्म में बहुत ठीक लगता है जैसे सिलाई तिलाई का है सिलाई में बहुत हम लोग को जैसे पोर्म में बहुत तरह का कपड़ा किनाता है बहुत तरह से सिलाई भी होता है जैसे साड़ी हुआ ब्लाउज हुआ इक तरह के सिलाई भी होता है जैसे लड़की के लिए शर्ट प अथी सूट सलवार होता है उभी सिलाई में माना जाता है और बहुत तरह के अच्छा लगता है और मिथलावासी बहुत रंग की छाप ताप होता है जैसे बतख का होता है अथी का होता है बगुला के हम लोग को छाप बहुत तरह के अच्छा लगता है देखने में